जेनाकि अहाँसुनी जान रहल छियै की आजके समय मे पूर्णिया काफी विकास कर रहल छै आओर यहाँपर बहुत यहाँपर बहुत भिन्न भिन्न प्रकारके भाषा बोलल जाइ छै जेनाकी मगही ठेठी मैथिली मैथिली जादातर बोलैके ब्राह्मण समुदायके लोग बोलै छै मैथिली आओर यहाँपर बहुत यहाँ यहाँ बहुत बहुत सारे आदिवासी भी निवास करै छै आदिवासीके मुख्य पर्व सरहुल छै यहाँ यहाँ सरहुल बहुत धूम धामसँ मनायल जाइ छै सबलोग शामिल होइके नाच गान करै छै पकवान खाइ छै आओर पूर्णियाके लोग पूर्णियाके लोग छठी मैयामे बहुत विश्वास करै छै बिहारके एक विकसित जिला होइके कारण पूर्णियामे छठ पूजा बहुत धूम धामसँ मनायल जाइ छै जहाँ छठ पूजामे मेला लगै छै यहाँके लोग छठ पूजामे भक्ति आओर आस्थाके साथ छठ पूजाके के मनाय मनाबै छै